यहाँ जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं वहाँ हाल ही में अभी एक बीमारी निकली है आई फ्लू अभी वह कुछ ठीक नहीं हो रही बल्कि और भी बढ़ते जाती है बढ़ती ही जा रही है और यहाँ अगर आई फ्लू हो जाए तो उन्हें उनसे दूर रहना ही बेहतर है वरना आई फ्लू सामने वाले को देख लेने से बहुत जल्दी पकड़ ले रही है और यहाँ के जो अस्पताल है वह नियमित रूप से उसमें कुछ सुधार नहीं हुआ है वहाँ एक बार मेरा इलाज कराया गया जहाँ पर दवा गलत लिख कर दिया गया और रिपोर्ट भी गलत निकाली गई जिससे मेरा आगे का दवा भी गलत हुआ तो यहाँ कुछ बदला नहीं नहीं यहाँ कुछ सुधार हुआ है यहाँ के अस्पताल अच्छे नहीं है